होटल मालिक बोल रहे हैं हाँ कल क्या इस होटल में इस होटल में कोई रहने का व्यवस्था होगा ओ ए सी ओसी का व्यवस्था होगा पंखा ओंखा का

साफ सफाई है ओ खाने पीने के व्यवस्था

गाड़ी ओड़ी रखने का पार्क गाड़ी ओड़ी रखने का पार्क घूमने का घूमने का पार्किंग है नहाने धोने का सब किचन बाथरूम है

कितने पैसे लगेंगे ए सी का कितने लगेगा ए सी का कितना लगेगा और डेंटल का ए सी में कुछ कम बेस नहीं होगा ए सी की ही लेंगे और खाना पानी का व्यवस्था कैसे है कितने का है

अब जैसे मिक्सी ओक्सी मिक्सी मिक्सी का रेट हाँ बिरयानी है प्लेन बिरयानी है ना चिकन बिरयानी है

प्लेन बिरयानी हमें चाहिए क्रीम क्रीम होगा क्रीम माखन ओखन होगा मलाई मलाई ठीक है अब यही सब पूछे तो आएँगे अभी

झरना है ना झरना है ना झरना नहाने के लिए झरना चाहिए ठीक ठीक है